हैलो जय झूलेलाल टीह दिसंबर ते असां कैब बुक कई आहे न शादी जो मुहूरत टीह दिसंबर त उहोई मां तव्हां खे वरी चवां पई कि बई महाराज स्वामी तव्हां मूंखे लिस्ट त मोकिली आहे हिन जी हा त हुन में बाक़ी ॿियो छा छा विझिणो आहे

अछा हा अछा तव्हां माण्हू सभु ईंदा अछा तव्हां महाराज स्वामी तव्हां घणे बजे पहुची वेंदव अछा ऐं महाराज स्वामी तव्हां घणो वठंदव पूॼा जा न उहो त ठीकु आहे पर वरी अछा न वरी बि हिकु दफ़ो त ॿुधाईंदा त थोरो असां खे बि सवलो लॻंदो न अछा अछा ठीकु आहे कोई कोई कोई ॻाल्हि नाहे ऐं महाराज स्वामी तेल जे लाइ घणे बजे ईंदव तव्हां अछा ऐं ॿियो छा तेल जे लाइ बिस्किट खपंदा छा हा ॿियो हिकु दफ़ो मूंखे हा डैस्टिनेशन हा अचां थी मां हा हा असां बि कॾहिं कॾहिं महिल भुलिजी था वञूं ना मां वरी बि महाराज स्वामी जेको बि घटि वधि थींदो मां तव्हां सां फ़ोन ते पुछी वठंदीमांव ठीकु आहे ख़ाली तव्हां हा अ है ॿियो असां खे छोकिरी वारनि खे ठीकु है ठीकु है ऐं असां खे छोकिरी वारनि खे कुझु मोकिलिणो पवंदो छा अछा ठीकु है ठीकु है ऐं खपंदो न भला

हा

अछा हा हा ठीकु है महाराज स्वामी तव्हां टाइम सां असां बि हा हा